اتر پردیش کی یہ تہذیب کہ آپس میں ہم غیر مسلم ہوں ہم مسلمان ہیں تو ہما ہماری عیدیں جو ہوتی ہے تو اس عید میں شامل ہوتے ہیں ایک دوسرے کے عید میں شامل ہوتے ہیں ایک دوسرے کی خوشیوں میں تہوار میں شامل ہوتے ہیں ہم اپنی عید میں مٹھائیاں اور اور سوئیاں وغیرہ ان کے گھروں پہ پہنچاتے ہیں وہ خوشی سے قبول کرتے ہیں ہمارے گلے ملتے ہیں عید مبارک عید مبارک دیتے ہیں اسی طرح ان کا جب تہوار ہوتا ہے ہولی دیوالی آتی ہے تو انہیں وہ مٹھائیاں بھیجتے ہیں ہم اسے قبول کرتے ہیں ہم ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں اور دلی دلی جذبات کے ساتھ آپس میں مبارک باد اور گلے ملتے ہیں اسی طرح شادی وغیرہ کی تقریب ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی شادی میں دعوت میں شامل ہوتے ہیں ہم اپنی شادی کی تقریب میں انہیں بلاتے ہیں ان کی شادی کی تقریب میں میں خود کئی مرتبہ ان کی شادی کی تقریب میں شامل ہوا اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں میں جیسے اور بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ بزنس تک میں لوگ ایک دوسرے سے شامل رہتے ہیں آج بھی بہت سی جگہ پہ ہیں کہ بہت سی جیسے بھائی بھائی آپس میں پارٹنر شپ ہوتے ہیں اسی طرح غیر اس کے ہیں لیکن غیر غیر غیروں کے ساتھ بھی جیسے غیر ہندو ہے ہندو کے ساتھ اسی طرح سکھ عیسائی بہت سے آپس میں مل جل کر بالکل اخوت اور خود داری اور بھائی چارگی کے ساتھ وہ بزنس چلا رہے ہیں لیکن کچھ سر پنا سند عناصر ہے وہ اختلاف و انتشار کی باتیں کرتے ہیں آج لیکن ان کی باتوں پر دھیان نہیں دینا چاہیے اور اختلاف و انتشار کی باتیں کرنی چا کرنی سے رکنا چاہیے ہمیں بچنا چاہیے اور جتنا ہو سکے اخوت و خود داری بھائی چارگی محبت کا پیغام سننا چاہیے محبت کی باتیں کرنی چاہیے اس سے کیا ہو گا ہمارا ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کام ہمارا آگے بڑھے گا ایک دوسرے کو مدد و تعاون کریں گے تو ہم آگے بڑھتے جائیں گے دن بدن ہم پیچھے کو نہیں ہٹیں گے ہم ترقی کی راہ پر چلتے جائیں گے ترقی کی راہ پر غامزن ہوتے چلے جائیں گے یہ ایک دوسرے کے تعاون سے ہوگا ایک دوسرے کے مدد سے ہوگا